नमस्कार जी नाम मेरा सुमित ऐ ते रौहने आहला अ 'ऊं कडक्याल दा ऐ निक्के निक्के हे अस ते असें अपना स्कूल जाना जो बी ऐ अपने जंदे बी हे ते अपने ओल्लै इन्नी मजबूरी ही के कुदै बल्लों कपड़े थ्होंदे हे कुदै बेल्लै नेईं थ्होंदे हे ते ओह्बी कुदै बल्लों उधार करियै के घूमने दा शौक बड़ा हा अपने स्कूल बी पढ़ना ते इक दिन लग्गी साढ़ी पिकनिक जान पिकनिक जान लगी साढ़ी पत्तनीटाप घर आह्नियै में आखेआ भाई थोह्ड़े जेह् पैसे देओ ते पिकनिक जारदी ऐ ते चलो और किश नेईं ते खर्चा पानी सेही ते चिप्स चुप्स ते असें केह् खाना हा स्कूल ते चलो इ'यै चिप्स चुप्स खाई ओड़ी टकाटक खाी ओड़े ज्यादा समोसे गै होंदे हे ते जां पकौड़े होंदे हे ते चाह् बस इ'यै होंदा हा ते अपने जाना भाई देओ पैसे घरै आह्लें आखेआ चलो कोई गल्ल नेईं ते तंगी भी ऐ ही ते चलो ठीक ऐ दित्ते उनें हे दित्ते कोई सौ ढेड सौ रुपया ते अपना चली पे ते जेह्ले गे अस ते जंदे जंदे जेल्लै गे उद्धर जाइयै ते पैह्लें जाइयै उधमपुर आया उधमपुरा दा फ्ही अग्गै जाइयै होर ल्हाके बड़े न ते ओह् आए चनैनी टनल ऐ ओह्बी टनल ते हून बनेआ पैह्लें पराना रस्ता हा कुद बटोत चें ते चलो जाइयै जंदे जंदे जंदे पुज्जे जाइयै पत्तनीटाप ते उद्धरा अपने घूमी शूमियै ते अपने जाइयै जो बी स्कूलें कन्नै गेदे हे ते अपने जाइयै पूरे सैर सूर कीते सैर शूर करियै फिर अपने चक्कर चुक्कर लाइयै मन इ'यां बड़ा खुश होएआ नेईं पैह्ली बार अस पतनीटाप आए आं बहुत अच्छा लग्गा ते चलो असें सोचेआ कि दबारा चलो बंदे गी कुदै बेल्लै नेईं लगदा टैम ते अपने केई बारी बंदा नेईं बी चलोंदा आक्खे दे किश होंदा ते केईं बारी नेई बी जनोंदा ते अपने अस उत्थूं आए ते बड़ा अच्छा लग्गेआ उद्धर पतनीटाप अच्छा करियै जो बी अपने खाद्धा ते अपने खाइयै ते जेहड़े घरे आहले बी लैते दे ओ बी थोड़े खर्चे ते अपने खर्ची खुर्चिये मौज लैती अ'ऊं बचपन ते ऐ हा दे अपने जाइयै अपने चली पे अपना जेल्लै ओह् उत्थों होए बापस कोई कीते अगड़े केह् नां नुआढ़ा जाइयै ते फ्ही आक्खना लगी जे हून असें जाना सनासर ते सनासर ते होइयै ते फ्ही असें अपना उत्थें बी थोह्ड़ा दिक्खियै बर्फ बुर्फ ते अपना पार्क ते उत्थै एह नेईं ऐ ते अपना इयां गै जाइयै कश्ती कुश्तियें जो बी ऐ चलाइयां चलूइयां अपने ते ते अपने जो बी नच्चना कुद्दना हा ते ओह् कीता ते करियै अपने चल जी ते अपना उत्थै बी सेैर सूर कीते ते अपने उत्थै बी सैर सूर करियै जो बी ऐ अपना सर बी कन्नै मैडमा बी कन्नै अपने ठीक ऐ हसांदे हसांदे गे ते हसांदे हसांदे आए ते फ्ही उद्धरा आह्नियै ते बापस उट्ठियै अपने घर घरा फिर लगे आक्खना ते प्ही कोई म्हीने दौं बाद बापस सलाह बनी आक्खन लगे कि चलो जी कटरा वैष्णो दैवी जाना ते वैष्णो देवी जाइयै अपने ते चलो जी असें बी आखेआ कि वैष्णो देवी चलो गे नेंई हा कदे चलो स्कूले पिच्छै ब्हाने पिच्छै जनोई गेआ इयां कुत्थै घरा आहलें भेजना हा असेंगी ते अपने ग अस ते अपने कटरा कटरा जाइयै अपने चलो जी पर्ची कटाई पर्ची कटाइयै फ्ही असें जाइयै केह् आखदे न इसी कि चढ़दे गे चढ़ाई खलदे बी गे ते चढाई चढदे बी गे ते अपने जंदे जंदे जंदे फ्ही निक्के निक्के है उसलै इ'यां ते पैदल बंदा पलैन ते सिद्धा चली जंदा ऐ अवो उत्थै चढ़ाई ही आस्ता आस्ता आस्ता फ्ही उत्थै पुजदे पुजदे चली पे अपना जंदे जंदे फिर बी स्कूले कन्नै जाना होऐ ते मजा किश होर होंदा ते अपने जंदे जंदे गे ते अपने दर्शन दुर्शन कीते दर्शन करियै ते फ्ही आखदे भैरो घाटी जंदे ते फ्ही असें आखेआ कि भैरो घाटी जंदे ते असें आखेआ भाई भैरो धाटी केह् ऐ जंदे उ'नें आखेआ कि भाई भैरो घाटी तां औंदे कि तुसें दर्शन कीते ते दर्शन करियै ते तुसें भैरो घाटी जाना पौंदा असें अग्गै गै हुट्टन होए दा ऐ निक्के निक्के अस उनें आखेआ फ्ही थुआढ़ा केह् औने दा मतलब ऐ ते फ्ही अस चलो भाई मास्टरे दी नेईं सुनी चली पे जंदे जंदे जंदे फ्ही अस गे उठी भैरो घाटी बी ते भैरो घाटी जंदे जंदे जंदे उत्थै बी जाइयै बड़े दूर इन्नी ढक्की चढ़ी ते असें कदें घरा आहलें पैदल स्कूल ते जंदे हे पर कदें होर गे नेईं कुदै ते अपने जंदे जंदे असें अपने चली पे जंदे जंदे भैरो घाटी बी भाई दर्शन कीते ते दर्शन कीते ते उत्थै बी अपने जो ऐ हा चाह् पानी पीता ते अपने बहुत खुशी कन्नै दर्शन कीते ते आस्ता आस्ता आई गे बापस आंदे आंदे चढ़ी ते गे ते फिर अस निक्के निक्के हे ते कियां केह् करना इ्ना कदें सफर कीता नेईं ते आंदे आंदे गे ते फिर मतलब भैरो धाटी पुज्जे असें आखेआ भाई हून ठीक ऐ माता दे दर्शन सफल होई गे ना केह् भाई ठीक ऐ फ्ही उत्थूं बल्लें बल्लें आए फ्ही केह् जिन्ना जाना दा दुख लग्गेआ ते इन्ना आने दा नेईं लग्गेआ ते हां भाई ठीक अपने अस हसदे खेढदे दुख जंदे होई बड़ा लग्गेआ औंदे होई एह् नेईं स्हेई होआ कि भाई अस पुज्जे कोल्लै अस कटरै चलो जी आए आइयै फिर अस बापस उठी आए बापस होइयै फिर इक दिन सलाह असें अपने मामे दे जगत जां असें होर बी ऐहे भैया साढ़ा बी पिकनिक स्कूल जादा नगरोटे सैनिक स्कूल ते तुसें जाना में आखेआ जाना ते ऐ ते में चलो फिह् में आखेआ असें अग्गै बड़े बड़े दूर होई गेआ ते तूं हुट्टन होई गेआ ते इन्ने दूर नेईं होऐ उनें आखेआ कोई गल्ल नेईं इन्नी दूर बी नेईं ऐ किश बी नेईं ऐ उ'नें सिद्धा सिद्धा करी ओड़ेआ उ'नें आखेआ नेईं ढक्की नेईं ऐ पदरा पद्दरा गै ऐ ते में आखेआ भाई पद्दरा गै ऐ चलो चलने आं सैनिक स्कूल दा अपने गे अस ते मैडमें कीती दी गड्डियां परानी ठलडा गड्टियां ओह् कुदै जांदियां प्ही रुकी जंदियां जंदेे अस जंदे जंदे अस कुत्थै सरकाला जय देवी सरकाला गे ते सरकाला जाइयै अपने में ते उद्धर बी जाइयै जे ऐ गै ऐ जो बी एह् थोहड़ा ही ऐ इन्ना दूर कदें अस ते अपने फिर उत्थै जंदे जंदे गे उठी मेटाडोरा च ते अग्गै जंदे मेटाडोरा च पराने जमाने दियां मेटाडोरां अग्गाै गे ते अग्गै जाइयै सुरूईंसर मानसर ते सुरूईंसर मानसर अग्गै जाइयै थोह्ड़े अग्गै जाइयै ओहदे कोल अग्गै स्विमिंग पूल कोल अग्गै जाइयै गड्डी खराब होई गेई हैं गड्डी खराब होई ते असें आखेआ भाई केह् करदे ओ इन्ने दूर आए दे ते बेशक इयां मास्टर बी है कन्नै आ बो घरे आहले नी असें आखेआ पता नेईं कुत्थै छोड़दे न उत्थै नेईं छोड़दे न असें इयां गै भड़कना उस लै फोन मोऐ दा सिर होंदे कुदे कदें होंदे जा एस टी डी होंदियां हियां अपने चली पे ते अपने खराब कोई टेंशन नेईं घरे आहले गी फोन करियै कि'यां सनाचे उ'नें बी परेशान होई जाना अग्गै गे इद्धर आए दे पिकनिक उ'नें आक्खना असें इ'नें गी ठकेआ नेईं जाएओ तुस अपनी मर्जी करियै चली गे होर केह् करचै कि'यां सनाना कि'यां नेईं ते चलो होर किश नेईं दिक्खेआ ते ओहदी गड्डियै दा टैर पैंचर होई गेदा टैर पैंचर होआ ते अपने टैर पैंचर होआ जेल्लेै ते उत्थै दुकान बी बड़े दूर ही पिच्छै जाइयै ते पिच्छै जाइयै दुकान बी बड़ी दूर ही ते असें आखेआ अ'ऊं हून असें इन्ने दूर टैर पैंचर पता नेईं कियां लाना कि'यां केह् करना उ'नें दिनें अजकल ते कन्नै टैर गड्डियै दे रक्खे दे होंदे ना ते पैह्ले जमाने टैर बी नेईं हे रक्खे दे होंदे कन्नै इक इक टैर होंदा हा ते ओह् बी अगर पैंचर होंदा हा जे चार चार घंटे बलगना पौंदा हा लेइयै गेआ बंदा पिच्छै तां सूरूईंसर मानसर कोला पिच्छै ही दकान ते उद्धर ही मार्किट ज्यादै ते उत्थै रस्ते गी कुत्थै टैर अजकल रस्ते कश बनी दियां होदिंया दकानां अजकल पैह्ले जमाने च कुत्थै बनी दियां होंदिया हियां दकाना अपने गे आस्तै आस्तै उद्धर गे ते गेआ बंदा टैर तुआरे स्टप्पनी ओह् करियै ते जंदे जंदे गे पैदल पैदल जंदे जंदे गे ते पैदल जाइयै ते अग्गै जाइयै आए ते उत्थै कोई जंदे जंदे बी कोई अद्धा पौना घैंटा लग्गी गेआ असें जंदे ते जंदे गे गे गे बड़े बड़े गे पर चलो असें आखेआ हा भाई टैर पैंचर कियां लांदे ना अस बी दिक्खी औन्ने आं ते अपने गे असें ते आखेआ माता रानी थुआढ़े आ दे ते हून अद्धी बत्ता फसे दे चलो माता रानी टेकेआ मत्था माता रानी तुस गै हून साढ़ी हल करने आह्ले अग्गै गे ते दकान गे जेल्लै ते दकान आहले गी पुच्छेआ ते भाई इत्थै टैर पैंचर आहली दकान ऐ उनें आखेआ है मगर ओह् खु'लदी ऐ साढे दस बजे साढे दस बजे खुलदी ते प्ही मीं आखेआ साढे दस बजे ते फ्ही फोन नम्बर उ'नें आखेआ फोन नम्बर अजकल कुत्थै फोन अजकल ओह् एसटीडी पर उ'नें टेमें दे गै खोह्लनी ते उ'नें नेईं खोह्लनी बगैर टैमे दी ते में आखेआ चलो जेल्लै खोह्लदा बैठे कीता वेट वेट करदे करदे कोई बीहे पंजियें मिंटें दे बाद जेल्लै आया ते में आखेआ महाराज सनाओ में आखेआ सनाना केह् ऐ टैर पैंचर होए दा ऐ करो इसी सैट्ट एह् सैट्ट कन्नै आक्खन लगा अच्छा फ्ही बी में आखेआ दिक्खो उ'नें टैर खोह्लेआ ते टैर खोह्लियै ते अपने ओह् पैह्लें उनें स्टप्पनी खोह्ली हबा कड्ढी हबा खोह्लियै फिह् उनें स्टप्पनी खोह्ली स्टप्पनी खोह्लियै फ्ही उनें पैंचर लाया पैंचर लाइयै फ्ही उनें हबा भरी हबा भरिये जेल्लै उनें अपने सैट्ट करियै दित्ता ते फ्ही असें आखेआ ठीक ऐ ते उ'नें अपने असें गी दित्ता करियै ते उ'नें सारा लैते दस रुपये दस रुपये होंदे है उंहे दिने पैंचर अजकल पंजा रुपया चलो जी पैंचर अदूं दस रुपये दी ते गे उठी जंदे जंदे जंदे अपना ते चली गे बापिस पैंचर लुआइयै पैंचर लुआइयै बापिस अग्गै गे ते अग्गै जाइयै उत्थै मास्टर ते बच्रहो बी खड़ोते दे हे ते अस उ'ऐ चार पंज जने गेदे है ते होई गेआ जेल्लै आए अस ते जेल्लै टैर हबा पैंचर लुआई आए अस ते हबा बी उत्थै गा भराई आए प्ही बाहरा थोह्ड़े भरोंदी हबा रुट्टी ते असें उधर गै बनानी ही रुट्टी ते आसे उद्धर गै बनानी ही ते चिप्स चुप्स लेइयै असें असें आखेआ चलो भाई रुट्टी ते उत्थे गै बननी ऐ इत्थै ते कुत्थै बनानी ऐ बत्ता ते चलो जी पानी शानी पीता ते चिप्स चुप्स खाद्धी ते चलो चली पे लाया पैंचर बगैरा कीती गड्डी सैट्ट ते लाया उसी टैर खोह्लेआ दबारा चाढ़ियै ते चली पे जंदे जंदे फ्ही अग्गै आई गेआ हूं रस्ता बड़ा सोह्ना उद्धर देबी सरकाला आह्ली साइड बड़ा अच्छा दिक्खने दा जगह ऐ ते अपने असें आखेआ चलो असें बी ब्हानै सब्हानै चक्कर लग्गी आ कुतै ते चलो जंदे जंदे गे जंदे जंदे गै जेल्लै ते एह् असें ते चलो ते उनें कुत्थै होर जिन्नी चड़तल चढ़दी ऐ ते इन्नी चड़तल स्कूली बच्चें कोल घट्ट गै मेसज करदे घरा आह्ले अजकल ते मंगो सौ ते दिंदे घरै आहले सौ अग्गे परेशानी नेईं होऐ ते अपने चलो अजकल ते समां किश होर ऐ अबा ते में अपने जमाने दा सनां दा हां ते अपने गे जेल्लै अग्गै चलियै चढ़ाई चढ़ी ऐ अग्गै आंदा बलौर ते बलौर दे अग्गै बी काफी दूर नेईं ऐ फिर बी दूर गै है ते चढ़ाई चढ़ी अपने ते ल्लै जंदे जंदे गे जंदे जंदे गे ते जेल्लै आए ते अपने पिच्छै लगदियां गड्डियां जेल्लै पिच्छै लगदियां ते अपने जाइयै आखन लगे ते चलो ने जिने जो किश लैना ते चलो दर्शन करने गी जिन्नै जिन्नै किश लैना ते इत्थै दकाना उप्पर रक्खो समान ते समान ते तुसें अपना तुसें जो किश लैना ते अपना जाइयै तुस अपने तां जो बी तुसें लैना शैना जो बी किश बी अपनी खुछ मर्जी ऐ तुसें चाढ़ी लैओ असें केह् चाढ़ना असें अग्गै गै थोह्ड़े ने लेते दे हे घरे आहलें दित्ती दी गै गंजैश उन्नी ही ते चलो भाई प्रसाद प्रसूद लेइयै टेकेआ मत्था माता साढ़े कोल ते चलो नेईं ऐ जोग ते साढ़े कोला जिन्ने सारे जुड़दे दे असें पैसे अपनी मां दे चलो फ्ही केह् करना चलो घरे आहले चलो उस समें गल्ल गै किश होर ही ते चलो सिद्धे गी भगवान बी पास करदा ते अपने चलो अपने टेकेआ मत्था मूत्था मत्था मूत्था टेकेआ अपने ते चलो चलचै ते इयै ते चलदे रेह् अपने दर्शन दूर्शन कीते ते दर्शन दूर्शन करियै ते अपने चलो बड़ा अच्छा लग्गेआ कि कुदे देवी सरगाले दर्शन होऐ ना ते अपने जाइयै जंदे रेह् ठीक अपने चढ़ाई चढ़ियै दर्शन कीते अग्गै दिक्खेआ ते अग्गै संगला ते संगला उत्थै बंदे गी आखेआ भाई एह कैह्दियां संगलां न उन्नै आखेआ एह् माता दा इत्थै ऐ ते नमस्कार करदे कुसै दा जो बी होंदी इयां संगलां ते चलो केईं दयाले घर गै दे ते केईं आखदे साढ़े कोला सेवा होंदी नेईं ऐ ते सेवा कुन करा दा अजकल दे लाके दुनिया होई गेदी ऐ ते चलो भाई गे ते उत्थै चढ़ाई आए औंदे होई उत्थै अपना शैल इलाके दिक्खी आए ते इलाका दिक्खी अपने बड़ा महसूस होआ खुश दिली च खुशी होई ते बाई अस बी कुदे स्कूले दे अपने भाई दर्शन कीते न ते दर्शन दर्शन करियै ते अपने आए बापस फ्ही आंदे आंदे अस ते फिर आंदे बेल्ले फिर बापस आए ते फ्ही आखन लगे फ्ही मास्टर ड्राइबरी ते चलो भाई हून मानसर बी घूमना ऐ ते मानसर घूमनाअसें आखेआ चलो भाई मानसर बी चलने आं खुशी मने गी इन्नी के भाई ऐ ते मानसर घूमना ते फ्ही स्कूल बी असें स्कूले कन्नै बी कुदै मौका लग्गेआ ते चलो जी अस गे चलो मानसर बी दिक्खना लक्ष्मण ने तीर मारे दा ते उत्थै पानी ओह् कीते दा ते असें आखेआ चलो भाई कुत्थै मारे दा तीर ते अपने जाइयै दिखदे रेह् अपने गे अस जी जेल्लै अस औंदे होई आए अस उत्थूं ते देवी सरगाले ते जेहले अस गेय अस मानसर ते मानसरा होइयै ते चलदे रेह् जेल्लै जंदे जंदे रेह् ते अपने मुड़ी आए जेल्लै मानसर दिक्खेआ ते उत्थै अपने ओह् सच्चें गै तीर मारे दा उत्थै पानी तीर ते लब्भा नेईं खाली पानी गै उत्थै अबा चलो पानी दिक्खेआ शैल बड़ा सोह्ना सजावट उत्थै पानी पानियै बिच रंग बरांगियां दिल बड़ा खुश होआ ऐ इत्थै एह् नेहि्यां मच्छियां बी थ्होदियां ना असें अपने देसी खड्डें च उ'ऐ दिक्खी दियां ना परानी मच्छियां चिट्टयां ते कालियां ते एह् नेहियां मच्छियां असें दिक्खियां गै नेईं असें आखेआ बड़ा मजा हा उत्थै ते अपना जंदे में अपना उत्थै दिक्खेआ धूमे शूमे उत्थै बी अपना थोह्ड़ा किस्तियां चलाइयां ते किस्तियां चलाइयै अपने ते चलो अपना बड़ा दिल खुश होआ ते फ्ही आखन लगे ते भाई इत्थै ओह् बी दिंदे न आटा में आखेआ भाई हून आटा आंदे दा नेईं हून केह् करना में आखेआ चलो इयां हट्टी आहले दिंदे हैन आटा असें थोह्ड़ी पता हा दिंदे नेईं दिंदे असें आखेआ भाई असें जाइयै आटा लेआ कोई दौं चार रपे दा दौं चार रपे दा आटा लेआ दौं चार रपे दा आटा लेइयै ते असें फिर दित्ता मच्छियें बी ते मच्छियें गी दिता जेल्लै ते मच्छियां इयां उत्थै नेईं हियां लब्भा दियां जेल्लै आटा सुट्टेआ ते मच्छियां उत्थै सारियां घेर म्हेर होई गेइयां असें आखेआ पानी ते उत्थै लब्भा गै नेईं उत्थै खाली मच्छियां गै मच्छियां अस आपें परेशान होई गे कि मच्छियां खान नेईं ते अस डरन बी लेई पे ते मास्टर लगे आक्खन डरना कैह्सी ऐ मच्छियां एह् निं खंदियां ते असें आखेआ उनें गी अपने कश गै जाइयै अस बच्चे गी जियां ग्राह दिन्ने आं ते इस स्हाबे असें मच्छियें गी जो बी देना ते अपना दित्ता ते उनेंहे बड़े मजे कन्नै खाद्धा ते अपने शैल ते अपने चलदे मच्छियें गी आटा दित्ता ते अपने चलो नमस्कारी कीती ते चलो भाई अस बापस होई गे उत्थुआं बापिस होई गे ते जिसलै बापिस होई गे ते अस आए ते बापस होइयै जेल्लै आए ते फ्ही औंदे औंदे उठी आए घर जेल्लेै घर उठी आए अस ते ते फ्ही असें मत्था टेकेआ ते फ्ही अस उठी आए हंजी मेरा नां सुमित है जी